जोंनि गामिनि दैनि फुंखाफ्रा दैमा दंग' आरो गाव गावनि न'वाव थानाय दैखरनि दै दंखल बायदिसिनानिफ्राय जों मोनो जोंनि गामियाव बरिंनि बेब'स्था गैया मानोना होनबा जोंनि गामियाव गासिबो जों गाव गावनो बिफोरखौ खालायनानै लायो जेरै न'नि दंखल एबा दैखर जों बेखौ बोसोरफ्रामबो बाहायनो हायो गावनि गोसो बायदि नांगौ बायदि जों फुरायनो हायो नाथाय सरकारनिफ्राय बरिं मोनोबा जोङो बेखौ घन्था हिसाबैसो मोनो मानोना होनबा बेफोर दैया जोंनो थोआ आरो रोगानायावबो जोबोद खस्थ' जायो मानो होनबा गामि गंसेयाव गंसे बा गंनैल' बरिं होनाय जायो बेफोर दैया जोंनि थाखाय थोहैया बेनि थाखायनो जोङो गाव गावनि थाखाय नखरावनो दैखर दंखल बेफोरनि बेब'स्था खालायनानै लायो आरो बेफोरनिफ्रायबो मोनसे मोन्नानै जों दैलां बोथोराव दंग' दैमाफोरनिखौ जों बाहायनो मोनो नुनो मोनो जोंनि गामियाव बेफोरनिल' बेब'स्था दङ